छैठमे ठकुआ पूरी बनै छै तऽ नारियर चढाबै छियै सेब चढाबै छियै सन्तरा चढ़बै छियै बैगन चढ़बै छियै एते हर चीज कऽ रङ्गके अपन फल फूल चढ़ाबै छियै अथी खीरा चढ़बै छियै लड्डू चढ़बै छियै हर रङ्गके फल अपना चढ़बै छियै सब चीज अपना चढ़ेलहुँ खीरा चढ़बै छियै सेब चढ़बै छियै हर रङ्गके फल अपना चढ़ेलहुँ केलहुँ पर पाबनि धियापुता अपना केलक देखलक सब चीज हर रङ्गके फल चढ़ाकऽ तकर बाद होली आयल अथी होलीमे अपना लोक चढ़बै छै होलीमे खी अथी होलीमे लोक पूआ बनबै छै पूरी बनबै छै लोक खेलक पीलक वएह लोक केलक वएह पूरी हलुआ बनेलक पूरी बनेलक हर चीज लोक बनेलक पुआ बनेलक अपना खेलक पीलक लोक रहल ओकर बाद अथी आयल तऽ तिला सङ्क्राति तिला सङ्क्रातिमे लोक की बनै छै मुरही चूरा बनल लोक बनेलक खेलक पीलक आओर ई अथी बनेलक लाइ बनेलक गुड़के लाइ बनेलक आओर ई अथी बनेलक तिलके बनेलक मूँगफलीके बनेलक मुरहीके बनेलक हर चीजके लोक लाइ बनाकऽ लोक खाइ छै अइ दिनमे आओर हर रङ्गके फल बनेलक लोक खेलक छैठोमे लोक पूरी बनेलक ठकुआ बनेलक फल चढैए नारियर सेब आओर जितिया पाबनि केलहुँ तऽ जितिया पाबनिमे तऽ लोक खाइ नहि कुछो छै जितिया पाबनिमे अपना लोक मड़ुआके रोटी बनेलक माछ लोक केलक खेलक पीलक जितियामे वएह लोक खाए पी कऽ लोक उपास करै छै तीन दिन लोक सहै छै ओइमे ओइ बिहान भए कऽ लोक फेर उपास अथी पारण केलक तऽ लोक की लए कऽ लोक पारण करै छै तऽ पहिले खीरा लए कऽ पारण करै छै औङ्करी लए कऽ पारण मूङ्गके औङ्करी बनाबै छै तकरा लए कऽ लोक पारण करै छै तब लोक दू गो चारि गो लोगके खिबै छै तब लोक अपने खाय छै ओइमे दालि भात सब्जी गरीब लोकके लोग किसान लोगके जे जुड़ै छै लोगके अपना से लोग अपना खाइ छै दालिये भात तरकारी अर बनल तरुये भुजिआ बनल लोक दू गो चारि गोटेके खिया लेलक भोजन करबै छै भोजन केलाके बाद तब लोक अपने खाइ छै आओर तब खा पी कऽ लोक अथी भेल हर पाबनिमे लोकके लोक सहै छै तऽ एनाहिते लोक चारि गो लोकके खिया पिया कऽ तब लोक अपने खाइ छै